गोंयच्या शिक्षणीक पद्दती खुबश्यो भुरग्यांचेर जावपी वायट परिणाम पळोवपाक मेळ्ळ्या व्हडल्या व्हडल्या शाळेनीं एका वर्गांत तीस ते पसतीस भुरग्यां जाग्यार पन्नास ते साठ भुरग्यांक बसयतात आनी शिकतना त्रास जाता तांचें लक्ष अभ्यासाचेर उरना तशें टिचरीक सुद्दा शिकोवपाक खूब त्रास जाता कांय शाळांनीं बालवाडीनीं सरकार पयशे दिना आशिल्ल्यान शाळो मोडपाक पावला म्हणून ते बंद पडल्या शाळांनीं आनी बालवाडींनीं टॉयलेट आनी मिड डॅ मिल्स सारके मेळनात आनी मेळटा ते शाळेनीं मिड डॅ मील जेवण सारकें मेळना आनी भुरगीं जेवतकच खूब त्रास जाता आनी थोड्या मिड डॅ मिलांनीं खुबशे इल्ले इल्ले बारीक जंतू मेळटात